थांनाय बोसोरफोराव आसामनि रंजानाय नुथायफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों मानोना थांनाय बोसोरनि सिगां बेफोरबायदि एसेग्राब माने मोजां जाफेरामोन प्र'ग्राम आ बिदि गोग्गोमबो जायामोन आरो बयखौबो गोसो गुदुं खालाम होनो हानाय जायामोन मानोना थांनाय बोसोरफोराव गोबां बिब्दिनो मोजां मोजां खनगिरिफोर मोजां मोजां मोसागिरिफोर आरो गिदिर गिदिर सुबुंफोर फैदों गोबां मेथाय खनगिरिफोरानो मोजां मोजां मेथाय खननानै बयखौबो गोसो दुंखां होदों बयखौबो मोसाहोनो हादों आरो बयबो मोसागिरिफोरानो मोसानानै जों बयखौबो सोमोनांहोनो हादों आरो गोबां गिदिर गिदिर आलासिफोरानो गोबां मोजां मोजां बिबुंथि होलांदों गोसोआव बयखौबो गोजोन होनो हादों आरो बे प्र'ग्राम आ ओरैबायदि गिदिर जादों मानसिफोराबो गोबां जादोंमोन बे प्र'ग्राम आव बेनिखायनो बे प्र'ग्राम आव गोबां मानसिफोरानो मोजां मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोरनै सिगांफोराव बेफोरबायदि मानोना जाफेराखैमोन बेनिखायनो बयबो मोजां मोनदों